मुझे नृत्य की शैलियाँ हमारा राजस्थानी नाच नृत्य होता है जो ढ़ोल थाली पे किया जाता है और एक हमारे राजस्थान में घूमर नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है तो यह दोनों मुझे मुझे भी बहुत पसंद हैं और ये काफ़ी हमारे राजस्थान का मतलब लोकप्रिय दोनों नृत्य रहे हैं और घूमर तो घूमर भी हमारे राजस्थान की लोकप्रिय नृत्य रही है और दोनों मुझे आते भी हैं अच्छे से और मैं करती भी हूँ तो मुझे ये दोनों नृत्य बहुत पसंद हैं